جی ہاں میں اپنے علاقے کی کرکٹ ٹیم کا ایک ممبر رہ چکا ہوں جس میں کرکٹ میچ کھلینے کا موقع ملا اور جب بھی ہمیں کہیں دلی میں یا دلی کے باہر کرکٹ کھیلنے کو ملتا تھا ہم جا کر اپنی ٹیم کو جتاتے تھے اور اس میں اپنی اچھی بلے بازی کا تعاون دیا کرتے تھے جس سے کہ ہمارے رن میں بڑھوتری ہوتی تھی اور ہم کرکٹھ